असां घर में छह माण्हूं आहियूं उन छ्ह थालियूं छह कटोरा छह डिशूं कढी रखंदा आहियूं ॿ कूकर ॿ धीकरियूं ॿ खीर जा टोपिया वापिरींदा आहियूं ऐं केॾी महिल जो महिमान अचे घर में त उन जे लाइ मां डिनर सैट वठी रखियो आहे जीअं महिमान ईंदा आहिनि त असां डिनर सैट में रोटी खाराईंदा आहियूं ऐं उन्हारे में जो महिमान केरु अचे त असां कांच जी प्याली में आइसक्रीम ॾींदा आहियूं महिमाननि खे जूस कांचनि जे गिलास लाइ मां वठी रखिया आहिनि मूंखे ॿासण इलाही वणंदा आहिनि मां ॿासण वठी ईंदी आहियां